पक्षी पालन के लिए व्यवसाय करने के लिए जो होते हैं मुर्गी और बत्तख हमलोग उसको पोल्ट्री फार्म बनाकर दिलाते हैं फिर उससे व्यवसाय करते हैं जब बड़ा हो जाते हैं उसको ले जाके मार्केट में बेच देते हैं और तोता होता है हमलोग दिलाते उलाते हैं तो हमलोग के साथ घुल मिल कर हमलोग के में वो रहकर अच्छी अच्छी बातें करता है और जो की बत्तखें हैं उनको हम पालते हैं तो उससे भी व्यवसाय अंडे देती है तो उससे भी व्यवसाय होता है इसलिए हम हम बत्तख भी पाल सकते हैं मुर्गी भी पाल सकते हैं आँगन के लिए तोता भी रख सकते हैं इसलिए हमलोग को